रेखाटन वा चित्रकला लोकांक खूब उपचारात्मक आनी फायदेशीर आसूं येता अशें म्हाका दिसता कारण तातूंतल्यान तांकां उतरांनी सांगूंक मेळनात त्यो भावना त्यो गजाली किंवां ते विचार उक्तावपाची संद मेळटा केन्ना केन्ना आमी ताण राग वा खूब खोशी लेगीत आसतना आमकां कितें दिसता तें सारकें सांगप कठीण जाता पूण चित्रकलेंतल्यान आमी तीं भावना सांगूं येता एक व्यक्ती म्हूण रेखाटनाची सराव केल्यार जायते गूण तयार करपाक मदत जाता अशें म्हाका दिसता पयलो म्हणल्यार शिस्त कारण सुदारपा खातीर नेमान सराव करचो पडटा आनी तुमचे देखाटन परिपूर्ण दिसनात तेन्ना हार मानची न्हय तशेंच कितें काडचें हाची येवजण करप रंग वेंचप कागदाचेर सुवात वेवस्था करप अशी संघटनत्मक कुशळटाय विकसीत करता आनी एक गूण म्हळ्यार कल्पनाशक तुमी संवसार चड सृजनशील रितीन पळोंक लागतात ल्हान ल्हान गजाली लक्षांत घेवन सामान्या परस पयस विचार करतात म्हणल्यारूच सर्जनशीलताय ही सगळ्यांत व्हडली भेट कारण रेखाटन तुमच्या मनाक नवे विचार आनी तें उक्तावपाचे नवें मार्ग सोदपाक प्रशिक्षण दिता व्यक्तीक रितीन रेखाटनांतल्यान म्हाका म्हणजे हांवें धीर आनी आत्मविश्वास शिकलां अशें म्हाका दिसता धीर कारण बऱ्या कले खातीर वेळ लागता आनी आत्मविश्वास कारण ल्हवू ल्हवू हांवें म्हज्या स्वताच्या सर्जनशिलतेचेर विश्वास दवरपाक सुरवात केली हें गूण फकत कले खातीर न्हय तर अभ्यास काम आनी दिसपट्ट जिणेंतय उपेगी पडटात